हेलौ औ औ आं बेंथलनिफ्राय बुंदों औ थारमानि नोंथांनि गारिखौ जों मोनसे जायगायाव लांनो नागिरदोंमोन मोनगोन ना मोना ओरैनोथ' जोङो बिस थारिखसोफोरनि गेजेराव थांनो नागिरदोंमोन

मोनोबाथ' मोजां जागौमोन जोङो मानि नोंनि गारिखौ जों मोनगोन आसायैनो औ औ आसा खालामनो नागिरदोंमोन आरो औ मोनगोन औ मोनगोनदां ना औ बिस थारिखसोनि गेजेराव दे दे दे ओरैनो बिसिबांसिम थांगोन एसेसो खमायनो हाया नामा दामफोरखौ ओरैनो जों थांनायाथ' बेरायनायजों लोगोसे औ लावखार ओंखाम जाहैनाय ओरैनो जायगा नायहैनाय लोगोफोरजों

दे दे ओरैनो खय थारिखसो सिमाव गारिखौ मोनगोन बायदि खामानिया जोंनाबो दाबोनो रायलायनाया फिक्स जाथ'वाखै जेनबा जों बिस थारिखसोनि गेजेराव थांनायनि खोथा बुंदोंमोन जिखुनु जाया नोंनि गारिखौ खनप्रम खालामग्रोनाय जादोंमोन आरो जेनोबा मोनमारगोन ना मोनमारा उमुगना गारिया जामारगोनना जामारा बेखौ लोगोफोरा बुंनायखाय औ ओरैनो खबर लाग्रोनाय जादों आरो

ओरैनोबाथ' औ औ बेफोर बायदियावनो थांनो सान्दोंमोन थांनायालाय ओरैनो सानसे सम औ सानसे बेरायना फैनोसै औ जेनोबा मोनासि मोनासियाव सौफैफिननाय आरो उनाव फन खालामफिनबानो जाबाय औ ओंखारनाया ओरैनो फुंफोराव ओंखारनोसै थिक जायगायाव जेराव थांगोन बे जायगायाव जेनोबा फुंनि नयथा दसथासोनि गेजेराव मोनहैनाय बिनिफ्राय ओंखारोब्ला बिसिबांसिम फुङाव ओंखारनांगोन बैयाव सोहैनो थाखाय बेखौ थाइमखौ एडजास खालामनानै ओंखारनोसै औ जेबो नङा थांजायो

ओमफ्राय ओरैनो मेक्सिमाम गारि भाराया बेसेबांसिम थांगोन

मालिकआलाय मालिकनाव सोंग्रोदो नोङो ना जा हायो खमायना होदो

मालिकआबो औ मालिकनाव सोंग्रोदो नोङो ओरैनो दा बहा दङ लाइनआव लाइनआव खारगोन गारिया

लाइनआवनो दङ ना औ दे दे ओमफ्राय माबायदि सलिनानै दङ

मोजांना औ मोजां दे ओरैनो नोंना दा बर्थमान गारिया फुङाव खयथायाव आगारो औ फुंनि समाव

बिदिसो ना ओरैनो मेक्सिमाम बेसेबांसिमाव औ मोनगोन जेनोबा गारिखौ फुङाव गाखोनोब्ला ओरै गुवाहाटी ओरै थांनोबा थाइम मोनोब्ला मालाबा थांब्ला औ मालाबा थांबा औ मालाबा ओंखारोबा जेखुनु जाया गारि थाइमाखौथ' मिथिया नालाय नोंनि गारिखौ बेसेबां फुङाव बेसेबांसिम थाङो बेफोरखौ सोंहरो सोंहरदों आरो थारमानि मालाबाफोर थांनाय जायोबा नोंनावनो नोजों थांफानो हाबाय ना

औ औ दे